नोगोर आरो गामि ओनसोलाव गोबां रोखोमनि फारागथि नुनो मोनो दा जे दा नुनो मोनला आरो ना गोदोसो बांसिन नुनो मोनोमोन माने गोदोहाय गथ'फ्रा गेलेनो गोसो थाबाबो जि मोजां मोजां गेदेर गेदेर फोथार प्लेग्रावन स्टेदियामफोराव गेलेनो मोनाखैमोन आरो बल गेलेनो गोसोबा बल गेलेनो मोनाखैमोन आरो ना दासो बल गोसो बायदि बायनानै लानो हायो गोदो जोंनि थाइमाव बाथा गेलेनायखौनो होनदो दाबा ना बाथा होनो बे बाथा ना दाबाखौ जों बेन्सआवनो सिन बोनानै थास' गोदों थास' गुफुरजों बोनानै बिदिनो फिसा फिसा हाना गेलेयोमोन आरो ना सेच गेलेनाय होनो दा ओमफाय फुटबलखौबो जोङो नारें जुमब्राफोरखौसो गेलेला बायनाइ नुयोमोन ओमफाय आरो दानि दिनावथ' गासिबो गामि गामियावबो प्लेग्रावन थायो स्टेदियाम थायो गो बिमा बिफाफोरा दानिया खेलायाव गेमफोराव एदमिसन होयो गोदोनिया गेमफ्राव एदमिसन होनो मालाय फैसा थाखा गैयामोन गावगावनि उदैखौनो जेनेथेने सुफुङोमोन बिनि थाखाइनो गोसो थाबाबो गोसो जाबाबो गेले होनो हायामोन आरो गेलेगिरियाबो गाव गोसो जानानै गेलेनो हायामोन आरो ना ओमफाय दानि दिनाव बेबायदिखौ नुनो मोनला गासिबो समान नोजोरै देन्सानो जा गेमानो जा फरायनायजों लोगोसे लांफा खायो दानिया गोदोनि दिनाव आरो बिमा बिफाया सान्नाय हनायाबो बारा गैयामोन नालाय ओमफाय दानि दिनाव गासिबो बिमा बिफानि सान्नाया मर्दान जाबाय नालाय गासिबो मोजाङै मोजां गेलेहोयो आरो गेलेनाया जोंनि देहानि थाखाइबो मोजां जायो बेनि अनगायैबो नोगोरफ्राव स्टेण्डार बायदि गेलेयोमोन गोदोनि दिनाव दा दानि दिनाव जोंनि गामिफ्रावबो स्टेण्डार बायदि गेलेनायखौ जों नुनो मोनो नोगोराव उम जि नांगौ जि बेफोरो थाखा जोबोमोन जेरै क्रिकेट गेलेनायखौनो जोङो बल फिसा बाहायनानै जिनि बल बानायनानै बनफोरजों गनफोरजों बुला बायोमोन दानि दिनावथ' गासिबो क्रिकेट बेदजों गेलेयो आरो बे खक गेेलेनायाबो जोङो दंफांनि गनखौनो दान्नानै गेलेयोमोन दानि दिनाव गासिबो रिकेट बायनानै बा दावगां माबानानै गेलेयो नोंगौ नोगोर आरो गामि ओनसोलनि गेलेनायाव गोदोनि दिनाव फाराग नुयोमोनब्लाबो दानि दिनाव नुनो थांला आरो ना माने दानि दिनाव गासिबनिबो सान्नाय हनायाबो गेदेद जालांबाय आरो बिमा बिफायाबो सान्नाय हनाया बिदिनो जालांबाय आरो नांगौ बायदि गावनि उम जानो थाखाइ गावनि खामानिनि थाखाइ मावनो थाखाइ फैसा थाखा बहन्नो हानाय गो गोहोया बांसिन जालांबाय बेनि थाखाइनो जों दानिया गेलेनाय बाबो एदमिसन लानो हायो